ناسک ضلعے میں بہت سے مقامی خیراتی ادارے اور تنظیمیں ہیں جو کمیونٹی کو مختلف طریقوں سے مدد کرتی ہیں ان میں سے کچھ یہ ہیں جیسے شری گھڈگے مہاراج دھرم شیرا ٹرسٹ یہ ایک سماجی تنظیم ہے جو غریب اور نادار لوگوں کو مفت یا کم قیمتی رہائش فراہم کرتی ہے وہ کھانا کپڑے اور طبی دیکھ بھال جیسی دیگر خدمات بھی فراہم کرتے ہیں جیوا دیا چیرٹیبل ٹرسٹ ایک یہ ایک سماجی تنظیم ہے جو معذور اور ناتواں لوگوں کی مدد کرتی ہے وہ لوگوں کو دوبارہ سماجی انضمام کے لیے تربیت اور وسائل فراہم کرتے ہیں جیون آشا چیریٹیبل ٹرسٹ یہ سماجی تنظیم ہے جو بے گھر بچوں کی مدد کرتی ہے وہ بچوں کو رہائش کھانا کپڑے اور تعلیم فراہم کرتے ہیں ان خیراتی اداروں اور کمیونٹی تنظیموں کا کمیونٹی پر مزید اثر پڑتا ہے وہ غریب اور نادار لوگوں کی مدد کرتے ہیں معذور ناتواں لوگوں کو کی مدد کرتے ہیں اور بے گھر بچوں کی مدد کرتے ہیں وہ کمیونٹی کو ایک سے زیادہ خیرخواہ اور مددگار جگہ جگہ بنانے میں مدد کرتے ہیں ناسک ضلع میں کئی اولڈ ایج ہوم چائلڈ کیئر فوسٹر ہوم بھی ہیں یہ ادارے بوڑھے لوگوں اور بچوں کو رہائش اور دیکھ بھال اور دیگر خدمات فراہم کرتے ہیں ناسک ضلع میں بے گھر خاندانوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے یہ بے روزگاری غربت اور خاندانی تنازعات جیسے عوامل کی وجہ سے ہے بے گھر خاندانوں کی مدد کے لیے حکومت خیراتی ادارے اور کئی پروگرامس چلا رہے ہیں